सीतामढ़ी जिलामे कोइ उद्योग इहाँ कोइ काम न हइ इहाँ जे हइ सीतामढ़ी जिलामे कोनो अप्पन दोकान खोलि लेलक कोनो किरानाके दोकान खोलि लेलक कोनो पानके कटघरा खोलि लेलक कोनो खेतमे मखानके खेती कयलक कोनो बीसगो लेबर ले खोजिके लेलक बीसगो लेबर लगाके मखानके खेती कयलक एकराबाद कोनो की कयलक मछरी पालन कयलक मछरी पालनसँ अपन कमयलक आ तकरा बाद टेम्पूके कोनो गैरेज खोलि लेलक एकराबाद कोनो मोटर साइकिलके गैरेज खोलि लेलक एकराबाद कोनो रस्सा पघ्घाके दोकान खोलि लेलक उएह बेचि कऽ अपन जियै छै जि जियै छै एकराबाद जे हइ कोनो की कयलक अथीके दोकान कयलक कपड़ाके दोकान कयलक कोनो एकराबाद मार्केटसँ ले अयलक टीशर्ट गञ्जी जँघिया पैंट एकरसभके दोकान अलगे खोलि लेलक एकराबाद जे हइ कोनो की कयलक जे खेतेमे लागल रहलक खेते कभी कभी जे हइ कोनो कयलक कि आमके सिजिनमे आम तोड़लक आम तोड़िके ले गेलक बाजारमे बेचिके अयलक कोनो सीजनमे लीची तोड़िके ले गेल लीची बेचलक कोनो अलुआ खनिके ले गेल